اگر ہم بات کریں کہ ہمارے علاقے میں کون سے کاروبار بہتر ہو تو میں بتا دوں کہ مچھلی پالن بھی ایک کاروبار ہے مویشی پالن بھی کاروبار ہے ڈیری پروڈکٹ بھی یہ کاروبار ہے دودھ کا کاروبار کپڑے کا کاروبار بھی ہے کئی کاروبار ہیں اس میں یہ کاروبار ہم کو زیادہ بہتر لگتا ہے کہ یہ میرے علاقے میں یہ کاروبار چل سکتا ہے لیکن اس میں سب سے بہتر ہم کو لگ رہا ہے کہ مچھلی پالن کاروبار ہو سکتا ہے اس کا مین کارن یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں مچھلی کی کھپت زیادہ ہے کیونکہ لوگ زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں مچھلی کی کئی ورائٹی بھی ہمارے یہاں ملتا ہے اس کا مین کارن ہے کہ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس سے مچھلی پار کاروبار کرنے والے کو زیادہ بینیفٹ بھی ملتا ہے کیونکہ کھپت زیادہ ہے جہاں کھپت زیادہ ہوگا وہاں کاروبار اچھا چلے گا ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے علاقے میں کئی چوراہے ہیں جہاں پہ مچھلی خوب ملتا ہے لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں اور کئی کاروبار ہیں جو اس ایک چھیتر سے دوسرے چھیتر بھی ایک جگہ سے لے کر کے جاتے ہیں مچھلی لوگ بڑی چاؤ سے کھاتا بھی ہے ہاں اگر کوئی گیسٹ آیا تو وہ بھی مچھلی پسند کرتا ہے ہاں اس کی پہلی پسند ہوتی ہے ہاں مچھلی تو ہمارے یہاں کا جو پرمپرا ہے وہ مچھلی پہ زیادہ فوکس ہے اسی لیے یہاں مچھلی کاروبار زیادہ بہتر ہے اور کرتے بھی ہیں اس سے بہت فائدہ بھی ہوتا ہے ہاں اس طریقے سے ہم کاروبار یہاں کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا